एकबार जे हय से हमरा एकटा सर्टिफिकेट बनाबऽ के लेल जे हय से बड्ड मुश्किल मे हम पड़ि गेल छलहुॅं जाहिमे हमरा मैट्रिकके जे होइया सर्टिफिकेटके जरुरी छलए एकटा रोजगार के लेल हम अप्लाई कयने छलहुॅं ओहिमे जाहिसे कि हमरा मुश्किल छलए कि हमरा मैट्रिकके सर्टिफिकेट जे हय से खराब भऽ गेल छलए तऽ दोसर हमरा भेटऽ जरुरी छलए ताहि से हमर दादाजी जे छथिन से एयरफोर्स मे छथिन न वायुसेना मे तऽ ओ हमर मदद कयलनि ओहिबेर से उच्च जे होइया अधिकारी सब हुनका से पहुँच करबा कऽ हमरा दोसर सर्टिफिकेट जे होइया से बोर्ड ऑफिस से बनबाबऽ के जरुरी छलए तऽ ओहिमे हमरा जे सहूलियत भेटल से ई बड्ड मतलब एकटा मुश्किल कार्य हमरा जिनगी मे हमरा मतलब मने हमरा पड़ल एहि से सामना करऽ के पड़ल हमरा